म्हाका चडशें मराठी वाचपाक आवडटा आनी तेका लागून हांवेंन मराठीन खुबश्यो कविता कविता केल्या आनी तशेंत मराठींतल्यान म्हाका म्हाज्यो भावना बऱ्या तरेन व्यक्त करूं शकता तर तेज्या खातीर हांव मराठींतल्यानूच हांव कविता बरोवन म्हाज्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करता तर तितून सुद्दां जर आमी पयत जाल्यार हांव तितून कितें करता तर रायमींग जें आसा यमक तें आमी जें म्हणटात तर तशें वेगवेगळ्या अलंकारांचो वापर हांव तितून करतां तर गायनांचें गायनान सुद्दां तशेंच आसा जर हांव जर गायन जर आतां हांव जेन्ना तयार करता हांवेंन पथनाट्याक गायन बरयलेलें आसता तर तितून हांव कितें करता तर गती बद्दल जर विचार करीत जर तर हांव तितून सिच्युएशन कशें आसा जर कितें तरी दुख्खदायक अशें आसा सॅड मुवमेंट आसा जाल्यार तितून एक स्लो अशें सोंग घेतलें आतां मागीर जर कितें तरी भुताचें अशें कितें तरी आसा किंवां आतां पथनाट्यां बीन जर मदीं एक फुगडी बद्दल कशें आशिल्लें सो तितूनचें हांवें तें म्युजीक घेवन तितून दुसरें लिरिक्स घातिल्लें तर तेजो अर्थ जो म्हाजो विशय कितें आसा तेज्या त्या त्या विशयाक अर्थ अनुसरून आशिल्लो मागीर जर आमी वाक्या बद्दल जर आसा वाक्य बदल जर विचार करीत जाल्यार वाक्य करतना तेजो आमी अलंकाराचो वापर करून वाक्यां तयार करता आनी हांवेंन जर जशी स्टार्टींग सांगलें की गती बद्दल तर जेन्ना कितेंय आतां जें कितें आमी गीत बरयता आमी तितूंतल्यान कितें सांगपाक सोदता तेजेर आमच्या ह्या गायनाची गती डिपेंड आसतली